آج کے موجودہ دور میں میڈیا بہت قابلِ ذکر ہے اِس سے شوشل میڈیا میں بہت سے لوگ اپنی باتوں کو ڈالتے ہیں اُس سے منٹوں سکنڈوں میں ایک مُلک سے دوسرے مُلک کے لوگوں کو یہ بات بہت جلدی معلوم ہو جاتی ہے ایک دوسروں تک پہنچ جاتی ہے جیسے یوٹیوب اسٹرا گرام فیس بک ٹیلی گرام انٹرنیٹ کے ذریعہ بہت ساری چیزیں معلومات ہو جاتی ہے لوگ اُس سے ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف ہو جاتے ہیں کہ کہاں کون سی باتیں ہو رہی ہے ہم سب کو چاہیے کہ شوشل میڈیا پر آ کر بہت ساری باتیں لوگوں تک پہنچائیں اور اُن کے بارے میں ذکر کریں